हमर विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथा अछि जे हमरा सबके यहाँ शारदीय नवरात्रा होइत अछि जे जिला मे बहुत धूम धाम सॅं मनायल जाइत अछि शारदीय नवरात्रा मे हमलोग हमसब नओ दिन नवरात्रा करै छियै आ दसम दिन विजया दसमी होइत अछि आ ओहि नवम प्रथम दिन कलश स्थापन होइत अछि जॅं कलश स्थापन सॅं व्रत राखै छै व्रती व्रत रखै छै आर कलश स्थापन सॅं लऽ कऽ प्रथम पूजा सॅं लए कऽ नओ पूजा तक विधिवत नओ देवी के पूजा होइ छै आ ई बड़ा श्रद्धा भक्ति सॅं मनायल जाइत छै आ ई व्रत ई व्रत पूजा तीन विधि सॅं हमरा यहाँ होइत अछि आ ई विधि प्रथम विधि अछि पंचोपचार दोसर विधि अछि दसमोपचार तेसर विधि अछि षोडषोपचार तीन विधि पूजा के होइत अछि एहि पूजा मे पहिने अवाहन होइत अछि फेर ध्यान होइत अछि फेर अर्घ्य होइ छथि फेरो आचमन होइत अछि आचमन के बाद नैवैद्य होइ छनि फेर फूल पत्ती चढ़ायल जाइ छथि दुर्गा जे मनायल जाइ छनि हुनकर आराधना होइ छनि आरती होइ छनि विसर्जन होइ छनि क्षमा प्रार्थना होइ छनि ई प्रक्रिया नओ दिन तक होइ छै आ दसम दिन जातरा मंगल जाइ छै आ जातरा के उपरांत हमरा सबके यहाँ जे छै भसान दसम प्रक्रिया छै जे बहुत धूम धाम सॅं होइत अछि जे भसान प्रक्रिया मे एहनो देखला जाइ छै जे गाम देहात मे बज़ार सब बन्द भऽ जाइ छथि हरशि हर्षों उत्साह उत्साह से व्यक्ति आनो आनो शहर मे जे रहैत छथि सेहो सब आबै छथिन आ बहुत ढंग से पूजा करै छथिन हमरा गाँव के लेल ई पूजा हमरा यहाँ के ज़िला के लेल ई पूजा प्रसिद्ध अछि आ दुर्गा शारदीय नवरात्रा दुर्गा मे ई पूजा निश्चित आ बढ़िऑं सॅं बढ़िऑं ढंग सॅं करी ई व्यवस्था हर आदमी के ई मन मे सबके ई रहै छै जे केना ई व्यवस्था होइ केना पूजा होइ अइ पूजा के लेल ई ग्रामीण स्तर पर चंदा होइत अछि जाहि चन्दा सॅं पूजा के विधि व्यवस्था के लेल सब तरहक वित्तीय समाधान होइत अछि